जोंनि बर'नि ओंख्रि संनाया अनला मेवाइ अनला मेवाइयाव दाउ होबा गोथाव जायो आरो गोथाव जायो ओमफ्राय खारैया गिलाससे बुरजा एसेजों खोथा बुरजाबा गिलाससे होबानो माबायो आरो गोथाव जायो खारै होयोबा आरो खारैया बुरजा होयोबा बाबो बाबनानै जानो हाया आरो खारै बुरजा होयोबा बाबनानै जानो हाया आरो नाफामखौ मारै सङो नाफामखौ होबाय होनानै एवबाय बानलु संख्रि हाल्दै होनानै एवबाय एवनानै दै एसे होबाय दै एसे होनानै एवथाबबाय एवथाबनानै जाबाय आरो जों बर'फोरनियाव जाबाय जानानै हाय जाखांनानै नाफाम एवनानै जानानै बे नारजि ओंख्रिखौबो खारै होनानैसो संखायो खारै बुरजा होयोबा बेबो बाबो खारैखौ एसे अनुमान खालामनानै होनांगौ आरो खारै होबासो एरग्लिनानै गेब्लेयो माबाया नारजिया नारजिया गेब्लेयो ओमफ्राय साम' साम'आबो सबायजों सङो आरो सबायावबो खारै होखायो ओमफ्राय साम'खौ एवो थावजों थावजों एवबाय बानलु होबाय संख्रि होबाय हाल्दै होबाय एवनानै मोजां एवनानै दै होबाय आरो होनानै सबायखौ रुग्रोबाय नालाय सबायखौ साम'नि दैआ रानबाथाय सबायखौ होबाय आरो रुनानै ओमफ्राय गौदौ होबाय गोदौहोनानै एसे मोजां गोदौहोनानै संनानैसो जाबाय आरो सबाय ओंख्रिखौबो बिदिनो नाफामफोरखौबो बिदिनो मोजां एवबाय नालाय बर'फोरना बे नाफामआनोसै जानाय लोंनाया गोथाव जायो गोथाव जायोबा बेबो मोजां संनानै गोथाव जायो आरो नाफामफ्राबो बे बर'फोरनि माबासै खायद'सै बे नारजिफ्राबो बिदिनो साम'आबो मोजां एवनानै सङोबासो गोथाव जायो आरो बे आलुफ्राबो बिदिनो मोजां संनो रोंबासो गोथाव जायो बिदिनो मस्ला मस्लि होदो बानलु संख्रि होफ'बबासो गोथाव जाखायो जानो